अॼुकल्ह जा ॿार स्माटफोन ते गेम खेॾ्र खेॾंदा आहिनि स्माटफोन में पब्जी जहिड़ी घणी गेम्स आहिनि पब्जी पोइ कॉल ऑफ ड्यूटी थी वियो मिनी मिलिडिया थी वियो इहे सभु मनोरंजन जे लाइ गेम खेॾंदा आहिनि पर इहे ऑनलाइन गेम्स ब छोकिरनि खे दिमाग ते असरु कंदो आहे अख़ियूं ते बि असरु थींदो आहे पोइ एडिक्शन जे एडिक्शन थी वियो त छोकिरा छॾे कोनि सघंदा आहिनि गेम खे हिनजे करे टेक्नोलॉजी त वधी आहे पर ऑनलाइन गेम्स ॾाढी ख़तरनाकु आहिनि छोकिरनि जे लाइ